ہندوستان میں بہت ساری ایسی جگہ ہے جو ہمیں تاریخ کا پتا دیتی ہے جیسے کے دہلی میں لال قلعہ ہے جامع مسجد ہے اکشر دھام مندر ہے اور قطب مینار ہے بہت مشہور اور اسی طریقے سے آگرہ میں تاج محل ہے جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے حالاں کہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے اور اس کے علاوہ لکھنؤ میں بڑا امام باڑہ ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ تاریخی ہیں اور ہماری ثقافت کا پتا بھی دیتی ہیں اور اسی سے ہماری پہچان بھی بنتی ہے اور دور دراز ملکوں سے بہت سارے لوگ ان جگہوں پر گھومنے آیا کرتے ہیں اور اس میں مزہ کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں اپنی پکنک وغیرہ منانے آتے ہیں اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن میری خواہش ہے کہ میں ان ساری جگہوں پر گھوموں اور ابھی میں فی الحال جے پور کے مشہور قلعے میں جانے والی ہوں